महाराष्ट्रा शहर में जेको कोल्हापुर जेको महाराष्ट्रा स्टेट जे अंदरि जेको कोल्हापुर शहर आहे हुन जो जेकी कोल्हापुरी चपलियूं आहिनि उहे एतिरी सुठियूं लॻंदियूं आहिनि पाइण में उनजे मथां जेको हिकु बॉ ईंदो आहे मथे ऐं उन जो जेको कुर्ते पेजामे जे मथां अगरि कहिड़ो जीन्स पाए थो जेके हीअ आहिनि पोइ पाइनि था त उनजे मथां जेको गेटप ईंदो आहे उहो अलॻि ई क़िस्म जो हूंदो आहे ऐं जेकी असांजे असांजे लाइ जेकी मा मायूं आहिनि हुननि लाइ जेकी चपलियूं आहिनि हू हिकदमि मतलबु की हिकदमि ॿियनि जे मुक़ाबले जेकी उनजी जेकी फिनिशिंग आहे ऐं जेको असां जेके अगरि सलवार कुर्तो पायूं था त उनजो जेको गेटप ईंदो आहे उ निख़िरी करे ईंदो आहे माण्हू हरहिकु माण्हू पुछंदा आहिनि किथे वरितियूं तव्हांजी चपल असां ॿिए शहर में अगर घुमणु वेंदा आहियूं त उनजे बारे में असां उ असां खे पुछंदा आहिनि भई किथां वरितो मूंखे बि मूंखे बि वठी ॾिए माना असां पंहिंजी शहर जिते असां रहूं था महाराष्ट्रा में रहूं था कोल्हा कोल्हापुर जी अगरि असां चपल पायूं था हरहिकु माण्हू असां भई असां खां पुछे थो भई तव्हां त जामु सुठी चपल पाती अथव मूंखे बि ॿुधायो मूंखे बि हुन शहर जो नालो ॿुधायो ताकी मां बि उते वञी करे वठी सघां ऐं उनजे ऐं मूंखे असां वठी सघां उनखे पाए सघां छो जो ॾिसणु में जामु सुठियूं लॻंदियूं आहिनि